हलो जय झूलेलाल मालिश सेंटर मां ॻाल्हायो था अच्छा मां पुजा ॻाल्हायां थी

मां दिल्ली मां ई ॻाल्हायां थी रोहिणी मां मांखे मालिश कराइणी आहे ट्रिगर पॉइंट ते अच्छा अच्छा मांखे ट्रिगर पॉइंट ते मालिश कराइणी हुई हा न बसि इहो मालिश अच्छा मालिश कराइणी आहे मांखे मांखे मुंहिंजी पीठ में इलाही सूर पवंदो आहे त मांखे उहा मालिश कराइणी आहे अच्छा अच्छा मतिलबु मां कुर्सीअ ते विया थी त मूंखे पुठीअ में इलाही सूर पवंदो आहे मां थोरो लेटी वेंदी आहे त मूंखे सही लॻंदो आहे त मूंखे कंहिं ॾसु ॾिनो त तव्हां जो नंबर ॾिनो तव्हां खां मालिश कराइण जो पुछी वठां करे अच्छा अच्छा हा

अच्छा अच्छा घणो आहे चार्जिस घणो आहे हिनजो अच्छा हम्म हा न साईं मांखे इलाही पुठीअ में इलाही तकलीफ़ आहे मां त तव्हांजो नालो इलाही ॿुधो आहे तव्हांजे सेंटर जो हिकु ॾींहं जो हज़ार रुपयो वठंदव इलाही जादा वठो था अच्छा अच्छा मांखे साईं कंहिं खां पुछण ई ज़रूरत न आहे तव्हां ॿुधायो तव्हां पंहिंजो रेट घणो वठंदव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मूंखे पैसा कीअं भरिणा पवंदा अच्छा अच्छा सही आहे न अगरि मां सत ॾींहंनि जा यका पैसा भरिया थी त कोई डिस्काउंट मिलंदो त हलो मां पंहिंजे घरि ॻाल्हाए तव्हांखे मां फ़ोन कंदीमांव कल्ह ठीकु आहे जय झूलेलाल